हेलो हँ प्रणाम प्रणाम ओ अच्छा ओ देख लेबै ठीक भए जेतै कोनो बात नहि छै आओर कीसभ दिक्कत यए आओर किछो दिक्कत यए सभ सही भए जेतै ह्म्म तऽ सभ बनि जेतै आब काम फेर शुरू हेतै तऽ सभ बनि जेतै साफ सफाइ भए जाइत छै नालीके भी रोडसभ जे गहीँरा छै ओतहु भी सही कए देतै ओतय देखय पड़ै छै ने अहाँसभ देखै नहि छियै जब काम चालू होइ छै तखन देखै छियै किएक नहि जे कतय केना कए रहल छै नहि नहि तऽ जे कहतै जनता ओहि मोताबिक चलय पड़तै ने ओकरा कतबो छै तऽ हमर सभके काम छै ओकरा करेनाइ मानि लिअ हमरा सभके जाइ छियै कखनो काल अहाँसभ ओतय रहै छियै तऽ फेर देखबै ने ओकरा जे केना ठीक करय जे पानि ओतय जमय नहि गन्दी गन्दा नहि जमय अच्छा ठीक छै आबै छियै सही करवाय देबै सभ सही भए जेतै आओर कोनो दिक्कत यए खाली रोडे टाके दिक्कत ने आओर कोनो दिक्कत नहि ने आओर कोनो दिक्कत यए तऽ बोलू ओ ओ सभकिछु भए जेतै रिपेयरिंगमे आबि रहल छै ने फेर ठीक करवाय देबै सभ काम सही भए जेतै रोड भी सही भए जायत आओर नालीके भी सफाइ होइ छै ओ भी सफाइ करवाय कऽ सभ क्लियर भए जायत आओर किछु आओर सभ काम बढ़िआँ चलैए ने कोनो दिक्कत नहि ने यए हँ से तऽ जाय आबयमे खाली रोडे बेसी रहै छै ने रोडके अच्छा करवाय देबै ठीक छै ठीक अच्छा ठीक छै सभ काम भए जेतै हम सुनि लेलियै ठीक छै राखै छी